میں انوائرمینٹ یہ مدعے پر اپ لکھنا چاہوں گی ان ان میرے لئے پہلا اہم مدعا ہے پیڑوں پیڑوں كی پیڑوں کی سرکشا کرنا ہمیں پیڑ لگانا چاہیے اور پیڑوں پیڑوں کی اڑماپ کٹائی روک کر انہیں سنبھالنا چاہیے ہر ایک شخص کو کم سے کم پانچ پیڑ لگا کر اس کی

سمندروں میں ملتی ہے اور سمندری جیو اس کے کارن سمندری جیو ختم ہو رہے ہیں سمندری جیو ختم ہو رہے ہیں ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ایکوسسٹم میں پلنے والے کئی جانور ہے